پہلے کے زمانے میں آدمی چھوٹا فون یوج کرتے تھے آج کے زمانے میں آدمی بڑا فون یوج کرتے ہیں پہلے کے زمانے میں ریچارج بہت کم کا ہوتا تھا کوپن سے آدمی ریچارج کرتے تھے آج کے زمانے میں ڈیجیٹل موائل آ گیا جو ہر ایک انسان کے پاس رہتے اور سب انسان چلانا پسند کرتے ہیں آج کے زمانے میں ریچارج بہت مہنگا ہو گیا ہے جس میں جیو کا ریچارج اور ایئرٹیل کا ریچارج بہت مہنگا ہو گیا اس لیے آدمی جیو سے بدل کر بی ایس این ایل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں موائل ہر ایک انسان کو ضروری ہو گیا موائل پہ آج تک جو بھی چیز سب چیز دیکھ سکتے ہیں موائل ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں آدمی اگر سکتا ہے تو باہر آ سکتا ہے موائل کے ذریعے آدمی موائل سے پڑھ لکھ سکتے ہیں اور اچھی موائل ایک اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے موائل سے آدمی اگر اچھی صحبت رکھیں گے تو اچھی عادت بنے گی موائل ہر ایک انسان کو ضروری ہو گیا ہے موائل آدمی اپنے زندگی کے لیے ایک اہم سمجھ لیا ہے موائل سے سبھی انسان کام کرتے ہے اور ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہے دوسرے دور دور انسان سے بھی بات کر سکتے ہے اگر کوئی آدمی امریکہ میں ہو اور انڈیا سے فون لگائے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے اور بیڈیو کال بھی کر سکتے ہیں موائل سے ہر ایک انسان وہ کہیں بھی رہنے پر دیکھ بھی سکتے ہیں موائل ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو بھی آن لائن بھی کرنا ہے جو بھی چیز منگانا ہے کھانے کا پینے کا پہننے کا جو بھی سامان ہو موبائل پہ ہم منگوا سکتے ہیں موائل پہ ہر ایک چیز منگوا سکتے ہیں آن لائن یہ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آن لائن کرنا ہے موائل سے آج کل آدمی فوڈ بھی منگانے لگا ہے آن لائن کر کے موائل سبھی انسان کے لیے ضروری ہے پہلے کے زمانے میں جو نیٹورک رہتا تھا بہت پرابلم رہتا تھا آدمی ہر ایک انسان کے پاس نہیں رہتا ایک ہی دو انسان کے پاس موائل رہتا تھا موائل چھوٹا فون ہی رہتا تھا جو ایک ہی گاؤں میں ایک دو آدمی کے پاس رہتا تھا اور اس سے پہلے ٹیلیفون رہتا تھا جو کسی کسی کے یہاں رہتا تھا آج کے زمانے میں موائل ہر ایک انسان اور بچہ کے پاس بھی رہتا ہے ڈیجیٹل موائل ہونے کے وجہ سے موائل بہت سستا ہو گیا ہے ہر ایک انسان کے پاس موائل رہتا ہے موائل ہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو پڑھاتا یہ پڑھ بھی سکتا ہے موائل پہ اور بنا گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتا ہے پہلے آدمی پہلے کے زمانے میں موئل چھوٹا رہتا تھا جس پہ آدمی کوپن سے ریچارج کرتا تھا آج کے زمانے میں موائل سبھی انسان کے پاس رہتا ہے موائل کے بنا ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جیسے کوئی بھی سامان کوئی بھی سامان کہیں کچھ بھیجنا ہو آن لائن کرنا ہو کوئی فون کرنا ہو جاتے ہی یا بنانا ہو جو بھی چیز بنانا ہو موائل سے ہم کر سکتے ہیں موائل ہی ایک ایسی چیز ہے جو پورا کام ہم کر سکتے ہیں موائل سے ہی ہم کوئی بھی کام آن لائن اور آئے بھی کر سکتے ہیں موبائل سے میری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے یعنی